جیسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کبڈی کھیل کھیل سکتے ہیں کرکٹ کھیل سکتے ہیں فٹ بال کھیل سکتے ہیں وولی بال کھیل سکتے ہیں ہاکی کھیل سکتے ہیں ان تمام کھیل جو ہیں ہمارے لیے فائدے مند اس لحاظ سے ہیں کہ یہ ہمارے ہیلتھ کے لیے بڑھیا ہیں یہ ہمارے ہیلتھ میں فائدے مند ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کھیل جو ہے الجھنوں سے دماغی الجھنوں سے دور کر سکتے ہیں انسان کو دور کرتا ہے اور دوسری فائدہ یہ ہے کہ ہیلتھ کو اچھا رکھتا ہے اور کھیل ایک طریقہ ہے لوگوں کو اپنے ایک جگہ جمع ہونے کا راستہ بنتا ہے سماج میں لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے مطلب مطلب کمیونیکیٹ کرتے ہیں بات کرتے ہیں کھیلتے ہیں کھیل کے ذریعے جو ہے سماجک سماج کے اندر جو ہے محبت پیدا ہوتی ہے لوگ ایک دوسرے کو سہیوگ کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک دوسرے کو تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کا استعمال نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے سے محبت سے ملتے ہیں کھیل کے لیے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اس طرح سے تمام چیزیں جو ہے کھیل کے لیے ہوتی ہیں اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیل ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے ہمارے صحت کے لیے ہماری زندگی کے لیے ہمارے تناؤ سے مکتکی کے لیے ہماری پریشانی سے مطلب آزادی کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ کھیل پہ دھیان دیں